आङो केमेरा फोरजोंहाय बां बांसिन आङो ओह मिथिंगानि सावगारिखौ सेबखांनाय जायो जेरैहाय दुब्लि जेब्ला माय गायखाङो होमब्ला आं दुब्लि बारियाव थांनानै हाय मायबारिखौ खेबो आरो जेब्ला आङो लोगोफोरजों एबा न'नि फेमेलि जोंहाय जेब्ला आङो थ्रिफ आव थाङो बा बेरायनो थाङो होमब्ला आङो जोंनि न'खरनि फेमेलि फट' एबा आङो बेरायनायनि सावगारिफोरखौहाय आङो केमेरा जोंहाय खेबनाय जायो आरो बे केमेरा खौ खेबनानैहाय केमेराखौ खेबनानैहाय आरो बे फट' फट'खौहाय इयुनाव इयुननि थाखायहाय एबा इयुनाव नायनो थाखाय बेखौ जोङो बेखौ आङो फ्रेम खालामनानै दोनो केमेराफोरजोंहाय आं बांसिनो बिदिनो गोजान गोजानाव बेरायहैयोबा एबा आङो मिथिंगानि महरखौ मोजां मोनोबा आङो मिथिंगानि महरखौ खेबनो एबा उम मिथिंगानि सावगारिफोरखौहाय खेबनो आङो मोजां मोनो आरो मालाबाफोर आङो बिदिनो गावखौ माबा मोनसे माबा ओह माबा मोनसे जुदि फोरबो जायोबा माबा मोनसे फो ओह न'खरावहाय माबा मोनसे फग्राम जायोबा बे बे फोरबोआवबो जोङो बे फोरबोआवबो आङो ओह फट'फोरखौ जोंनि न'खरनि मानसिफोरखौहाय आङो फट' खेबनाय जायो आरो मालाबाफोर लोगोफोरजों बेरायहैयोबा लोगोफोरनिबो फट' खौ आङो बे केमेरा जों खेबनाय जायो केमेराखौ आङो बांसिन मिथिंगानि सावगारि एबा बिदिनो ज' ज' माबाफोर ननि ननि न'आवहाय माबाफोर फोरबो जायोबा एबा लोगोफोरजों ज' ज' बेरायहैयोबा आं बांसिन बे केमेराखौ बाहायनाय जायो